मां असांजो बिजनस आहे त असां नौकिरीअ में न इंट्र्स्ट वठंदा आहियूं ऐं असांजा जेके अॼकल्ह ॿार वॾा थियनि था हुननि जे लाइ बैंक जी नौकिरी ऐं बीमा जी नौकिरी में वधीक सुठी पोस्टूं आहिनि तंहिंजे करे हुन में जेको आहे इलाई इहो सरकार हुन में वैकंसियूं कढण थी पियूं ऐं उन्हनि में इलाही जॻह आहे बीमा खेत्र में बीमा खां असांजे अॼकल्ह बीमा जीअं घणेई तरीक़े जा तरह जा आहिनि जीअं हैल्थ इंशोरेंस आहे विहकल इंशोरेंस आहे लाइफ इंशोरेंस आहे इने तरीक़े जी बीमारी घणी सुविधाऊं आहिनि ऐं बीमा जो खेत्र इलाही वॾो थी वियो आहे ऐं अॼकल्ह जा जेके ॿार आहिनि इन्हीअ बीमा कंपनियुनि में नौकिरी करे घणी तरक्की करे था सघनि ऐं इन्हीअ जे बीमा खेत्र जो अॼकल्ह ॾाढो ई महत्व थी वियो आहे ऐं मां अॼकल्ह जा ॿार बैकुन में ऐं बीमा जे खेत्र में नौकिरी करण पसंदि चाहिन था